जंहिं माण्हूअ खे गायकीअ में पंहिंजो आईंदो सुधारिणो हुजे त उन खे ईअं सलाह आहे त उहो कंहिं सुठे गुरूअ वटि वञे ऐं उन सां वधीक ऐं वधीक महिनतु करे ऐं उन में जेतिरो बि असां अभ्यास कंदासीं उन जो असांखे वधीक ऐं वधीक फ़ाइदो मिलंदो अहिड़े नमूने सां उन जो असांजे खाधे पीते ते बि असांखे कंट्रोल रखिणो पवंदो छाकाणि त जेकॾहिं गायन कला में ईअं गले जो वधीक उपयोग थिए थो पियो त उन करे खाधे पीते में असां जेकॾहिं अहिड़ी शयूं खाईंदासीं जंहिंजो असांजे गले ते असरु थींदो त असां उहो अॻिते न वधाए सघंदासीं तंहिंजे करे कोशिशि करे अहिड़ियुनि शयुनि खां परे कजे वर्जित रहिजे जंहिंमां असांजे गले खे तकलीफ़ु न थिए